बर्तन धोने की प्रक्रिया एक पुराने टाइम से रही है जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद बर्तनों को धोते हैं तो इसकी प्रक्रिया को बुहत सरल बनाने के लिए कई तरीक़े के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिससे की बर्तनों को साफ़ करने में आसानी हो तैलीय बर्तनों को साफ़ करने के लिए हम सर्फ़ एक्सेल या एक ओवियम पाउडर इत्यादि का उपयोग करते हैं इससे तैलीय बर्तनों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि तैलीय बर्तनों को साफ़ करने के लिए किसी ना किसी केमिकल की ज़रूरत पड़ती है जिससे की वे अच्छे तरीके से साफ़ हों इसके लिए विभिन्न तरीके के साबुन आते हैं जिन जिनमें सरफ विम इत्यादि मुख्यतः हैं इनसे जब हम बर्तन धोते हैं तो उनको एक बहुत अच्छी चमक मिल जाती है